जोंनि कक्राझार जिल्लायाव हाउजिं आरो बे बायदिनो हस्टेल बुंनो थाङोब्ला गोबांथार दङ दिनै रोखोम रोखोमनि न'नि हिसाबै रोखोम रोखोमनि रेन्टफ्रा जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिलदिंफोरनि न'वा रूम रूम लानानै बेजों एटाच्ड थानाय फायखाना बेजों एटाच्ड थानाय ओंखाम संग्रा न' आरो बेबायदिनो हल नोंनि लानायनि सायाव बियो नोंनि रेन्टफ्रा जायो माखासे फरायसाफोरनि थाखाय गोबांथार खस्ट' जायो नाथाय बिसोरो पि जिफोराव थानो हायो गोबांथार पि जि दङ गोबांथार हस्टेलबो दङ' आरो बे बायदिनो रेन्टेड हाउसफ्राबो नों थानो गोसोब्ला गोबांथार मानसिफ्रा बे बायदिनो थायो जाय संनानै जानाय आरो फरायनाय आरो गाव गावनि क्लासाव थांनाय फैनाय टाइमफोरखौ मिलायहोनो हायो सुबिदाफोरखौ मिलायहोनो हायो बिसोरो मोजां संनानै जानो लुगैयो फरायनायजों लोगोसे मानोना जोङो गाव गावनि देहाखौबो मोजां लाखिथारनांगौ जायो बिनिखायनो फरायनायजों लोगोसे गासैबो नोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ नोङो मोजां मावनो हायोब्ला गोबांथार गथ'फोरा स्टुडेन्टफोराबो बे बायदिनो रेन्टेड हाउसफ्राव थायो आरो रेन्टेड हाउसफोराबो सुबिदा बायदि रोखोम रोखोमनि दङ जेरै न'फ्रा आसाम टाइप हाउसफोरा बिदिनो एसे खम जायो दामफ्रा रेन्टफ्रा आरो बिलडिंफ्रा एसे बांसिन जायो आरो बिनि सायावबो नोंनि न'वा एसे आर सि सि टाइपब्ला आरो बियो आरोबाव खमसिन जाबावो दा बियो गोबांथार सुबिदा जायो मानसिफोरनि थाखाय दा ककराझार जिल्लायाव हाय गोबांथार अफिसफोर खुलिबाय गोबांथार गोदान गोदान हस्पिटालफोर खुलिबाय अफिसफोरजों लोगोसे गोबांथार फरायसालिफ्राबो बांगासिनो दं कलेजफोर बांगासिनो दं दा बिनि थाखाय गोबांथार सुबिदाखौ डेवेलाप खालामगासिनो दं ककराझार जिल्लानि सुबुंफोरा बेबायदिनो थानायनि बेबस्थाफोरखौ हस्टेलब्लाबो पि जिब्लाबो रेन्ट हाउसब्लाबो आरो बेबायदिनो नोङो फ्लेट हिसाबैबो सोरबा सोरबा थायो बे बायदिनो रोखोम रोखोमनि दङ आरो बे जोंनि ककराझार जिल्लाया दा बेबायदिनि थाखाय गोबांथार मोजाङाव आरो साबसिनाव फैगासिनो दङ अफिसारफ्राबो जेरै गोबांथार गोजान गोजान जायगानिफ्राय थाफैयो आरो बिसोरो मोजां मोनो थानो जोंनि एनवायरनमेन्टनि थाखाय मानोना जोंनि ककराझार जिल्लाया दासिमबो गेदेर गेदेर सिटिफोर बायदि जाथ'वाखै बिनिखायनो जोंनि एनवायरनमेन्टा सिनारिफ्रा वेडारफ्रा बहुत मोजां लामाफ्रा खालि इसिबां मानि जेरै जों सिटिफ्राव थायोबा ट्राफिकजों बेबायदिनो गोदोसोनानै गरमाव थांनाय फैनायनि थाखाय गारि मटर सालायनो थाखाय सुबिदाफ्रा बहुत खम दा जोङो जोंनि बे ककराझार जिल्लायाव बेफोरबायदि गैथ'वा बिनिखायनो जोङो गोबांथार मोजां मोनो आरो जोंनि बे जायगानि समायनायखौ दासिमबो जों लाखिनो हादों बिनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनो गोजोनथोंसै